दोन लाख एकवीस अजार तिनशे स आठ लाख बावीस अजार आठशे सात तेरा लाख चोवीस हजार तिनशे आठ पंचवीस लाख सोळा हजार आठशे दोन सव्वीस लाख सोळा हजार आठशे चव्वेचाळ